جب کبھی ہمارے گاؤں میں دو خاندان کے بیچ نتازعات یا لڑائی ہو جاتی ہے تو ہمارے گاؤں کے پردھان جی میٹنگ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس خاندان کی کیا غلطی تھی اور ان غلطیوں کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں ابھی حال ہی کی بات ہے دو کسانوں کے بیچ لڑائی ہو گئی تھی ایک کسان کی گائے دوسرے کسان کے کھیت میں جا کر اس کی سرسوں کی فصل کھائی آئی تھی اس وجہ سے اس کسان کا کافی نقصان ہو گیا تھا اس نے اس گائے نے کافی سرسوں کھا لی تھی جب ان دونوں میں کافی لڑائی ہو گئی تو مسئلہ پردھان جی پاس پہنچا اور پردھان جی نے دیکھا کہ کس کسان کی کیا غلطی تھی اور ان کی غلطیوں کو دیکھ کر انہوں نے انصاف کیا